टेक्न'लजिया नैबे दानि जुगखौ गोबां सोलायहोदों दा टेक्न'लजि एबा बिगियाननि मुगायाव जिखिनि टेक्न'लजि फैदों दा बे टेक्न'लजिया बुहुम मानसिनि सुबुं जिउवाव थांना थानायनि जिउवाव गोबां हेफाजाब होदों आरो लोगोसे टेक्न'लजिया नै नैबे मुगाखौ गोबां सोलायहोबाय मोनसे समाव सुबुङा सानोमोन दे सानासो गिदिङो बुहुमा गिदिङा नाथाय ग्रीस हादरनि गेलेलिय बिथांमोनहा बिखौ नैबे दानि जुगाव प्रुफ खालामना होबाय दे बे बिफोरो टेक्न'लजिनि मुगावनो जादों लोगोसे सिगां गोदो जेरैबादि सुबुंमाहारिया जिउ खुंनो गोनां जादोंमोन नैबे दानि जुगाव बेबादि जिउ खुंनांगौ जालिया मानोना टेक्न'लजि एबा साइन्सा जौगानाय लोगो लोगोनो सुबुं जिउनि थांना थानायाव गोबां इजि एबा गोरलै जाबाय बेजों लोगोसे जोंनि भारतनि जि टेक्न'लजि गुबुन हाददनि टेक्न'लजिनि रुजुनायाव जोंनि टेक्न'लजि भारत हादरनि टेक्न'लजियाबो एसेबां खम नङा खोब जौगाबाय मोनसे समाव सु सुबुङा जोंनि नैबे बुहुमनि खाथेजानाय बुहुमावनो दंमोन नाथाय बिनि अनगायैबो बुहुमनि गुबुन मोनसे ग्रह बेफोराव टेक्न'लजि एबा बिगियाना जौगानाय लोगो लोगो बेफाराव आगान हैनो हाबाय दिनै जोंनि भारत हादरनि सासे मुंदांखा बिगियानगिरि मिसाइलमेन जायखौ होनना होनना बुङो मिसाइलमेन होन्नानै जायखौ जों बुङो एपिजी आबदुल कालाम बिथाङा बिथाङा भारत हादरनि भारत हादरनि अनगायैबो बुहुमनि सासे मुंदांखा बिगियानगिरि दा बिथांमोना जोंनि भारत हादरखौ भारत हादरनि मुंखौ गोबां गोजौवाव सहैहोबाय दा बेखायनो टेक्न'लजिया आं सानो नैबे दानि जुगाव एबा दानि बुहुमाव टेक्न'लजि जौगानाय लोगो लोगोनो सुबुं माहारिया गोबां हेफाजाब मोन्दों सिगांनि बादि दुखु खस्थ' खालामनो गोनां जालिया बेखौनो आं बुङो आरो